हमरासभकेँ प्रधानमन्त्री से नहि कोटा रासन कार्ड छै हमरा आ नहि किछु अनाज दै छै तऽ हमसभ केना रहब केना खाएब से बताउ तऽ हमरो हमरासभकेँ तऽ कोइ व्यवस्था छै नहि कहीँसँ अनाज आब नहि मिलैए